किसानके साइड बिजनेस ई सब छै मुर्गापालन मछलीपालन मछलीपालन मधुमक्खीपालन जैसे कि मुर्गापालन मुर्गा छोटा छोटा बच्चाके लाबै लअ ओकरा ओकरा निकालके अच्छासँ बहुत नाजुक तरीकासँ रखै ले रातमे भी अच्छासँ देखभाल करै पड़ै छै कि बच्चा पर बच्चा नहि दबा जाइ दबाबैके बाद मर भी जाइ छै ओकरा बहुत नाजुक तरीकासँ रखे जाइ छै ओकरा रातमे उठि उठिके पानि दै पड़ै छै दाना दै पड़ै छै जब छोटा बच्चा रहै छै ओकरा सुज्जी लाके दै लअ बड़ा हो जाइ छै थोड़ा सा बड़ा होइ छै तऽ एक नम्मरके दाना दै लअ ओकरा इससे भी बड़ा होइ छै तऽ दू नम्मरके दाना खिलाबै उससे भी बड़ा होइ छै तीन नम्मरके दाना खिलाबै लअ जब एक सवा के जी और डेढ़ के जी दो के जी हो जाइ छै तऽ ओकरा मार्किटमे बेच दै लअ वजनके हिसाबसँ बेच दै लअ अच्छा मुनाफा हो जाइ छै ओकरासँ ओकरा बाद मछलीपालन मछली छोटा छोटा बच्चा पोखर खुनाके ओकरामे डालल जाइ हैय ओकरा गोबर देल जाइ हैय ओकर भोजन खातिर खल्ली भी खियायल जा हैय ओकरा चूना भी ओकरामे डालल